मेरे गाँव में सदर हॉस्पिटल है लेकिन उसमें उतना सुविधा नहीं है जितना कि थोड़ी दूरी पर बेगूसराय जिले में हॉस्पिटल है उसमें हर एक तरह की सुविधा दी गई है और गाँव के हॉस्पिटल में गाँव होने के कारण उतना सुविधा नहीं हो पाई है जिससे ग्रामीणों को बहुत दिक्कत उठानी पड़ती है थोड़ा बहुत इलाज के लिए दवाई इंजेक्शन जैसे मिल जाते हैं लेकिन ज़्यादा होने पर बेगूसराय जाना पड़ता है इसलिए ग्रामीणों को दिक्कत होती है बेगूसराय में हर एक ढंग की सुविधा दी गई है सरकारी और प्राइवेट सभी हॉस्पिटलों में सभी तरह की व्यवस्था अनिवार्य है वहाँ जाने पर किसी भी तरह की दिक्कत उठानी नहीं पड़ती है एक से एक तरह के डॉक्टर आते हैं हर एक व्यवस्था चौबीस घंटे एवलेबल रहती है जैसे एक्स रे अल्ट्रा साउन्ड डायलेसिस हर तरह की मशीनें बेगूसराय के सदर हॉस्पिटल में उपलब्ध है इसलिए वहाँ जाने पर ग्रामीणों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होती है वैसा सुविधा गाँव के हॉस्पिटल में भी होना चाहिए तब ग्रामीणों को किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी ऐसे परेशानी की सामना करनी पड़ती है